आंनि दिहुन्थाइफोरखौ आङो लकेलावबो फानो आरो आंनि जि दानाय जिफोर दख'नाफोर बेखौ आङो जोंनि लकेलावनो फानो बेनिफ्राय आरो जि जोंनि लखेलाव फान्जायि जेरै गाले बेखौबो दानाय जायो बेखौ जोङो अरुणाचल प्रदेशआव फानहैनाय जायो